सड्यार वाश्को बायणां निववाडे मेस्तांवाडो खाऱ्या बांदार चिकले दाबोली बोगमाळे बिर्ला साकवाळे दाबोली एरपोर्ट होलांत माजोर्डा कासाले वॉला अरवाळे वेर्ना लोटले आगशीं मडगांव खाऱ्या बांदार कोलवा कोलवा सावड्डे केप्यां फोंड्या शिरवड्या बोरये दुर्भाट आगापुरा मडकय पणजे बोगमाळे बांबोळी मिरामार सांता क्रूज ओल्ड गोवा बाणस्तारी मार्शेल पेडण्यां मोर्जे सावड्डे वळवय धारबांदोड्या मागीर केप्यां मागी काणकोण मागीर फातर्पा दोडामार्ग शिवोले मागीर राय पर्वतार फर्मागुडी सावयवेऱ्यां केळशी नावेलीम नेवरा डोंगरी रामनाथी मंगेशी माजोड्डा रेमेत पिलार ताळीगांव मागीर डिचोले मागे पाजँतार मागीर कुंबरजुयां मागी उजगांव मागीर पाट्यार मागी केरी मागीर सांखळी मागीर कालव्या मागीर मागीर बार्देस मागीर नायलोन सिक्श्टीन मागी कर्जाळे मागीर पाजीफोंड मागीर तांबडी मातयेर मागी आल्तीनो मागीर गोवा युनिवर्सिटी चोडना मागीर लिला बीच मागी बागा मागीर तोर्सियां मागीर मोल्या मागीर पर्रा मागी उपासनगर मागीर रासय मागीर केसरवाळ